आतां तुमी खंयूय वचात शॉपार सुद्दां वसात कोण अशें पयशे घेवपाक वसना जशें की कॅश कोण घेवंक वचना आतां सगले फोनार इंटरनेट इंटरनेटाचेरूच सगले पयशे एकामेकाक दिता त्यात हितून थोड्या थोड्या लोकांक खूब त्रास जाता थोडीं कॅश यूज करिना आनी मागीर तेंकां इंटरनेटाचो वापर करचें पडटा त्यात हितून लोकांचे खूब अशें लोकांक खूब अशें त्रास जाता